आं दा माने आबाद मावनायाव जुनार मोसौनि खि हासारखौ बोरै बाहायो बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों आङो माने गोबोर हासारा जोंहानो न'आवनो ओरैनो मोसौआ आठथा नयतासो जायो नालाय बिनि हासारखौनो जोङो माइ गायनायाव बेसर फोनायाव आलु गायनाय मथर गायनाय सबाय सिबिं फोनाय बेहायनो जोङो गोबोर हासारखो बाहायनाय जायो आरो माने गोबोर हासारखो जोङो गलिनि खाथियावनो इदिनो हाखर जावना लाबाय हाखर जावना लानानै बे गोबोरखोनो जमा खालामनानै दोननानै फेसेवनानै बे हासारखौनो गोबोरखौ माखासे खालामनानै फोरानग्रोबाय सेवहोबाय सेवनानै इदिनो ट्रेक्टरफोरजों फोथाराव लांनानै आबाद फोथाराव होयो आरो आरो जोङो आबाद फोथारावहाय हैखांनानै इदिनो बांद्राय जाब्लाथाय जोङो मालायनोबो फानहरनायबो जायो आरो इदिनो थ्रलिंपन्द्रस' एबा दुइ हाजार ट्रेक्टराव इदि मालायनोबो जोङो फानहरो आरो हरनानै इदिनो बेजोंनो मुलाम्फा खालामफिनो आरो गोबोरखिखौ मोसौनि खिजोंनो इदिनो मोसौनो आदार माने गुन्दैफोर साफरफोर बायनानै इजोंनो होनाय जायो आरो माने जेबो मोसौआबो जानाय खाद्यआ खम जायोब्लाथाय हासार होनाया खम जायो नालाय खिनाया बिनि थाखायनो जोङो मोसौनोबो माखासे आदारनि गोनांथि जायो नालाय बेखायनो जों हासार बुरजा मोनहोनो थाखाय मोसौनोबो दाना होनाय जायो आरो आरो बेजोंनो जोङो खेथि आबाद माने गोबोर हासार होयोब्लाथाय खेथिफ्रा मोजां जायो जोंनि आबाद मावनायफ्रा सरखारि हासार मोनाब्लाबो माने जोंनि बे मोसौ खिजोंनो जोङो बुहुद खेथिखौ थिखांनाय जायो आरो दा मोसौआबो नयथा दसथा जायो नालाय न'खरावनो आरो बोरमानि खियाबो मोजां बोरमाबो दङ बोरमानि खियाबो इदिनो फानलौ गायनाय मैगं लाव गायनाय लाइ लाफा फोनायाव बेहाय बुहुद बाहायनाय जायो माने बिफोर बोरमा खिनि हासार मोनोब्लाबो मैगं मैलाफ्रा मोजां जायो बोलो होयो ग्लाब ग्लाब जाबोयो नालाय इखायनो बोरमा खिखोबो होनाय जायो आरो मोसौ खियाबो इदिनो मानसिफोराबो आगोलनि बायदि मोसौखौ फिनाय जाला नालाय खम जायो दा मोसौ फिनाया बिनि थाखायनो सोरबा थेलासे थेलानै बायफैयो सोरबा ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरसे ट्रेक्टरनै बायनानै लांफैनाय जायो आरो बिनिफ्रायनो गोबोरखिनिफ्रायनो जों बुहुद मुलाम्फा जायो बांसिनानो सरखारि हासारनिसाय मोसौनि खियानो बुहुद इनकाम खालामो आरो जोंनि बे आबाद मावनानै जाग्रा न'खरखौ माने मोसौ खियानो बुहुद मुलाम्फा खालामना होयो आरो जोंनि थाखाय माने जों आरो बाहेराव सरखारि हासारफोरबो बायनानै माने थाखा फैसानि थाखाय समाव बायनानै मोना नालाय बेखायनो न'आवनो फिसिनाय मोसौनि हासारखौनो इदिनो आबादफ्राव हैनानै बुहुद इनकाम खालामो आरो आरो बेजोंनो न'खरखौ मोजाङै मोजां सोलिहोनो हायो आरो मोसौआबो इदिनो बिमा मासे मानैनिफ्रायनो बुहुद फिसा बारायलांनानै बिजोंनो बुहुद न'खरखौ फोथांनो हायो गाइखेरनिफ्राय मोसौ फिसानिफ्राय बुहुद फाननानै मुलाम्फा मोनो आरो जोङो जों खेथि मावनानै आबाद मावनानै जाग्रा न'खरखौ माने मोसौआ मोसौनि हासार खिफोरानो बुहुद माने मुलाम्फा खालामना होयो आरो जोंखौ जों बेखायनो गासैबो बांसिन जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा न'खराव बांसिनानो मोसौ बोरमाखौ लानानै इदिनो न'खरखौ फोथांना लाखिनाय जायो आरो इनिखायनो बांसिनानो दाना सिगांनि बायदि मोसौ बोरमाफोरखौबो लानाय गैला माने बांसिन न'खराव साख्रि मावनानैनो एबा बेफार बिजनेस मावनानैनो न'खरखौ सोलिनाय जायो नालाय माने बेखायनो मोसौ मोसा फिनाया हासार न'निफ्राय हासार बाहायनाया खम जायोनालाय बेखायनो बेलेग जायगानिफोरा बिदिनो गय थालिर नारें आबाद खालामनो थाखाय इदिनो गोबोरखिखौ बुहुद बायनानै लांफैयो माने थालिर गयफोरावबो गोबोर हासार बायदि मोजां हासार गैयानालाय गोबोर हासारानो बयनिसायबो साबसिन हासार जायो नालाय जानाया सेवनो थाखाय ओरैनो गोबोर हासारखौ ओरैनो सुनैफोर होयो होननानै इदिनो फोथाराव मोसौ खि गोदानखौब्लाबो फोथाराव हैनो हायो आरो मोसौखिखौनो मोसौनिफ्रायनो जों बुहुद मुलाम्फा मोननाय जायो आरो